हेलो बताइए हाँ नमस्ते आईए बैठिए बताइए क्या हुआ आपको बताइए क्या परेशानी है चल इधर मुझे दिखाइए आपका पेट दिखाइए देखिए यहाँ पर दर्द हो रहा है आपके यहाँ और इसके नीचे यहाँ दर्द हो रहा है ओके अब इधर अच्छा अच्छा तो आपको उल्टी वगैरह हुई है अच्छा और आपको दस्त हो रहे हैं सुबह आप क्या आपका पेट साफ हो गया था तो आपका यह जो दिक्कत है वह खाने से हुई है और यह उल्टी कितनी बार हुई है आपकी अच्छा ठीक है और बाकी सब तो आपको और कुछ दिक्कत नहीं है चक्कर आ रहे हों या आपका जी मिचला रहा हो और घबराहट हो रही हो हाँ अच्छा अच्छा तो वह तो क्या है कि आपकी क्या आपने जो कल कुछ गलत आपने खा लिया है तो जिससे आपके पेट में गैस बन रही है और आपका जो है लीवर में इंफेक्शन हो गया है तो उससे गैस आपकी माथे में चढ़ के आपको चक्कर सा फ़ील कर रही है और मैं आपको कुछ दवाई वगैरह एक लिख देता हूँ एक यह पेट के दर्द की और पेट साफ करने की और एक उल्टी की जिससे उल्टी आपकी बंद हो जाएगी और एक आपको नींद की टैबलेट देता हूँ जिससे आपको आसानी से नींद नींद आ जाएगी है न तो बाकी आपको किसी दवा से कोई वह एलर्जी तो नहीं है नहीं नहीं हैं नींद तो इसलिए है की आपको जैसे कि आपको यह थकान नहीं होगी और आप अगर थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे तो आपके पेट को आराम मिल जाएगा और बाकी उल्टी अभी बंद हो जाएगी तो आपको क्या है डी डीहाइड्रेशन वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी बस ज़्यादा उल्टी और आपके बाई चांस अगर दस्त हो गए तो आपका जो है पूरा शरीर का पानी निकल जाएगा तो उसके थोड़ा सा बचाव बचाव करने के लिए मैं आपको एक यह सब दवाई दे रहा हूँ यह तीन दिन की दवा है तो आप इसे तीन दिन आप ले लीजिएगा और आपका बाकी ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है न हाँ हाँ हाँ मैं वैसे मैं आपको पेट कि दर्द की दवा दे दी है और गैस की दवा दे दी है और चक्कर की दवा दे दी है दो दिन दो दिन के बाद आप मुझे एक बार बता देना और काफ़ी कुछ अलग सा लगे तो फिर दोबारा आ जाइएगा ठीक है ओके ठीक है